म्हाका जे खुशाल करता अश्यो गोश्टी म्हळ्यार जे कितें काम आमी हांव हातांत घेतां तें काम जेन्ना पुराय जाता तेन्ना जो मनाक एक समाधान जे मेळटा तें खूब वेगळें आसता तशेंच खेळपाचें आसत किंवां खंय भोंवपाक वचप आपणाच्या इश्टां वांगडा घरांतल्या लोकां वांगडा तेन्ना भोंवपाक वयता आसतना जी मजा आसता ती मनाक एकदम सुखावता तेका लागून चडशीं खुशाल करपी गोश्टी म्हळ्यार आपल्याची इश्टां बराबर किंवां आपल्या घराका घरांतल्या लोकां बराबर चड वेळ घालोवप हो एक मनांक खूब खुशालकाय दिता